हलो हाँ मैम नमस्ते हमको मोबायल लेना है हलो आवाज जा रही है अच्छा मैम आपकी दुकान है मोबाइल की आपके पास है बड़ी छोटी कितने की है और बड़ी वाली अच्छा अच्छा और नेटव नेटवर्क पकड़ता है कि नहीं हमको फाइव जी मैम हमको कैमरा अच्छा होना चाहिए और नेटवर्क पकड़े फाइव जी जिससे कि चलाने में कोई दिक्कत न हो क्योंकि हमको नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम रहता है नोकिया लिए थे मैम लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं आता था अच्छा अच्छा और मैम आप आपकी दुकान कहाँ है अच्छा अच्छा अच्छा और डिस्प्ले डिस्प्ले कैसे मतलब जैसे अब ह हमारा मेरा डिस्प्ले खराब हो गया तो कितने म लगेगा मतलब रिपेयरिंग भी होती हैं आपके यहाँ अच्छा अच्छा चलो ठीक है हम

अब ठीक है पैसा की व्यवस्था कर ले फिर आएं अभी अभी हमारे पास पूरा पैसा है नहीं

मत मतलब मैं मैम आपके यहाँ ही मिलता है कोई कम्पनी नहीं अच्छा अच्छा ओप्पो ओप्पो नहीं मिलता है ओप्पो वीवो ये सब नहीं मिलता है ओप्पो वीवो ये सब नहीं

और चार्जर कितने वाट है

अच्छा ठीक है मैम ठीक है आते हैं नमस्ते